आमी फोंड्या तालुक्यांतल्या मार्शेल गावांत रावतात मार्शेलान तरेतरेवार वेगवेगळीं देवळां आसात ह्या लोकांक सांजच्या टायमार जावं सकाळच्या टायमार देवळांत वचूंन देवाक पांया पडपाक खूब आवडटा आनी आमच्या मार्सेलांत इतली बरें एनवारयमेंट आसता की सांजच्या टायमार लोक जो आमच्या देवळाचो मेन ग्रांवड आसा ताचेर वॉकींग करपाक वता खेळपाक वता थंयसर वेगवेगळ्या दे देवळाच्या आंगणात पटांगणांत बसून देवाची भक्ती करता तेच्या श्रध्देन तल्लीन जाल्ले आसता तशेंच आमच्या मार्शेलांत हांगां लागीं आसा तें किल्लो आसा जुव्यां फोर्ट एक आसा त्या फोर्टार वचून नॅचर आमचो जो पर्यावरण जें आसा तें आमी सुंदर अशें पळोवपाक शकता एक सुंदरसो नॅचर आमी थंय पळोवपाक शकता पावसाच्या दिसांनी तर चडच मज्या येता खूब सुंदर अशें निसर्ग आसता आनी तो इतलो मन शांत करता सो आमकां तो एक वचपा आवडटा तशेंच हांगासर चर्चीस आसा बारीक बारीक फोर्ट आसा आमी सांजचे वेळाचेर टायम मेळटा तसो टायम स्पेंड करता तशेंच आमचे गार्डन आसा थोडे ग्रावंड आसा लोक अशें पासयेक वता सांजच्या टायमार ग्रांवडार खेळटा सो अशें वेगवेगळे जागे आसा तशेंच पूल आसा जो गंवडाळीम ब्रीज आसा तो आमकां लागींच आसा मार्सेलाच्या एरीयाक सो थंयसर लोक फिशींग करपाक वता आनी तांचो हो छंद खूब वर्सा पयलींच्यान आसा